म्हाका सिंगिंगेची खूब आवड आशिल्ली म्हाका म्हजे कॅरियर करियर सिंगिंगांतल्यानूच करपाचें आशिल्लें हांव शाळेन कॉलेजीन स्कुलांनी अशें पार्टिसिपेट जातालें सिंगींग सिंगींग कॉम्पिटिशना बीन आनी म्हाका पार्टिसिपेशन म्हाका प्रायजीस सुद्दा हांव हाडटालीं पण भक्तीगीत भावगीत पेट्रिऑटीक सिंगींग अशें करतालें हांव मागीर म्हाका फुडें फुडें तरी म्हाका खूब आवड आशिल्लीच पूण मागीर म्हाका बॅकींग अशें मेळ्ळें ना कोणाचोच सपोर्ट असो मेळोना फाटल्यान सो म्हाजी ती फुडें वचपाची मागीर वचपा हांव शकलें ना हांव थंयची थंयत उरली मागीर करियर आनी करपा पावलें ना